मुझे लगता है कि युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम घरों के स्तर पे ही प्रयास किया जाना चाहिए माता पिता अपने बच्चों को घर में केवल एक ही बात बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो जिससे की उसका पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर जाता है और उसकी रूचि खेलों में रहने के पश्चात भी पुराने अनुभव या पुराने उसको देखते हुए माता पिता माता पिता को भरोसा नहीं होता कि खेल के माध्यम से भी लाइफ़ बनाई जा सकती है और उस पे भी अपना कैरियर आगे बढ़ाया जा सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए अगर सभी माता पिताओं को यह पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए कहा जाए कि बच्चों की जिसमें रूचि है अगर वो खेलना चाहता तो उसको खिलाड़ी के रूप में प्रोत्साहित करें और हमेशा उसका मनोबल बढ़ाते रहे जिससे वो भविष्य में एक अच्छा खिलाड़ी बन के अपने परिवार का माता पिता का एवं देश का नाम रोशन कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याओं से उसका कभी परेशानी नहीं आएगी तथा बीमारियाँ भी उसको नहीं होगी इस प्रकार हेल्थ भी उसकी अच्छी रहगी और वो अपने केरियर में अच्छे से काम कर सकता है इस प्रकार खेलों को बढ़ावा दिया जाना बहुत जरूरी है